हेल' जेनोबा नाया बाजाराव फानबा बोथिया एक्स' मोनो एलेंआबो एक्स' मोनो

ना सारबा जोंनि गामियाव बोथिया मोनो फिथिख्रि मोनो ओमफ्राइ नास्राइ निस्लाबो मोनो आर नास्राइ निस्लानि दामा आसि थाखा मालाबा मालाबा बिदिनो आसि थाखा नोबै थाखा थाङो फिथिख्रिआ एरैनो पनसास थाखा किजि एक्स' मालाबा दा ना दाबखाफ्रा ओरैनो स'लिस थाखा मालाबा ट्रिस थाखा बिदिनो आरो दा जोंनि बाजाराव रानिफुराव बिदिनो एक्स' थाङो एलेंगा एक्स' थाङो बोथिया एक्स' थाङो फिथिख्रिया पनसास थाङो दारिखा ट्रिस थाखा थाङो बिदि फान्ना जायो आरो जों दा मास जे साद सादनैबो जायो उफाय गैया मालाबा अभाब जायो बेखौ सादनानै जायो आरो जों बोराइ बुरि दा दिन ना फिसाफ्रा खम मालाबा मालाबा ओरैनो बेफार खालामो आं बे ना गुथना जायो बुरियाबो ना गुथनो बेफोरखौनो दिनल' थांथोंसै होन्नानै बेबो ना गुथनो मालाबा मालाबा बोराय बुरि ज' सादनो एलेंगा मोनो नास्राइ मोनो बोथिया मोनो ना दारखा मोनो बिदिनसै आरो दा बेखौनो फान्ना जायो नाङाब्ला लाबोफिननांगौ जायो लस जायो फोरानाबाबो गोनां जायो मालाबा मालाबा गोजानावबो दस्रा गामियाव सादहैनांगौ जायो मालाबा मालाबा मोनबोया मालाबा मालाबा मोनबोयो बे फान्ना जायो मोनबोला दा जानायानो खुथिन जाना दं बे बोथोरावथ' एसे अबाबखा बिदिनो ना सालाबायनानै जायो ना सारला बायनानै जानानै दिन थांनांगौ गोनां जायो दा नै बेंटल बाजार दं बेव एसे दाम मोनो आरो लामा गोजान बेयाव फैनो हानाय बेयाव फैनो हाया ओजों खाथियावनो फान्नांगौ जायो नाखौ माबा बुरैआबो थाबायनो हाले मालाबा मालाबा खुनुरुखुमै साइकेलजों दोनफैयो आं ना फान्नो सादनानै लाबोबाय ना फान फान्नो लाबोबाय बाजाराव लंपेन गस्ला र' लंपेन गस्ला गिजि गिला जायो बेखौ सोलायनानै गोदान लाबोयो गिजि जायो बेखौ सोलायहैनो थांब्ला हरफिना